हैलो ठीक ऐ किश निं बेह्ले आं ठीक ऐ आं कोई गल्ल निं ठीक ऐ केह्ड़ा चाहिदा अच्छा होर मतलब नांऽ लिखना नी मतलब केह्ड़ा डिजाईन पाना मतलब केह्ड़ा चाहिदा तुसें ब्रैड आह्ला चाहिदा जां केह्ड़ा चाहिदा जां किस स्हाबै दा चाहिदा अच्छा अच्छा ठीक ऐ अच्छा नांऽ कोह्दा लिखना ठीक ऐ मतलब किन्ने बजे चाहिदा कल्ल अच्छा अच्छा बड्डा चाहिदा तुसें अच्छा ठीक ऐ म्हाराज असें सारे गै पाइयै देने पिंक रंगै दा ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ अच्छा शैल सजाइयै देगे तुस टेंशन निं लैयो मतलब तुस सनाओ अस औगे जां भेजी ओड़गे कोई गल्ल निं अस भेजाई ओड़गे ठीक ऐ कोई गल्ल निं खरी म्हाराज पुज्जी जाह्ग थुआढ़ा केक कोई टेंशन निं पैसे यरो केह् पंज सौ रपेआ देई ओड़ेओ आओ ठीक ऐ भी